असांजे थाणे ज़िले में तमामु घणियूं हॉस्पिटल आहिनि जीअं त स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल क्रिटिकेर हॉस्पिटल स्वामी शांतीप्रकाश हॉस्पिटल ऐं न ॼाण घणी हॉस्पिटल आहिनि हुननि में तमामु सुठीयूं हैल्थ केअर फैसलिटीस ऐवेलेबल आहिनि ऐं मैडिकल फैसलिटीस बि आहिनि हुन खां पोइ असाएं उल्हासनगर में तमामु अहिड़ियू ट्र्स्टियूं बि आहिनि जेके माण्हुनि खे मदद कंदियूं आहिनि जंहिं माण्हू पैसा भरे न था सघनि जीअं त स्वामी सर्वानंद हॉस्पिटल में जाम घटि अघु में ब्लड टेस्ट ऐं इहे वग़ैरह टैस्टियूं थींदियूं आहिनि हुनखे अलावा हेतिरियूं जाम हॉस्पिटलियूं जेके माण्हू घुर्जाऊं आहिनि ऐं पैसा नथा भरे सघनि हुननि खे घटि अघु में फैसलिटीस प्रोवाइड कंदियूं आहिनि असांजे थाणे ज़िले में जाम सुठियूं मैडिकल फैसलिटीस ऐवेलेबल कयूं वेंदियूं आहिनि